मेरे द्वारा ली गई दूसरी वस्तु जो कि एक चादर थी जिसको हम पलंग पर बिछाते हैं और इसको बेडशीट भी बोलते हैं यह मैंने पास के सेल से ली थी यह बहुत ही मुझे महंगी मिली और इसका कपड़ा भी बहुत ख़राब था इसके धागे धागे भी निकल रहे हैं और इसको मैंने एक बार धोया मेरे घर में मेरे इसको धोया गया तो इसका कलर भी निकला है इसका रंग भी निकला है जिसके लिए मुझे बहुत ही सुनना पड़ा क्योंकि इस में मेरा समय भी व्यर्थ गया मेरा पैसा भी व्यर्थ गया ये चादर जो मैंने बेडशीट ली है यह बहुत ही ख़राब कपड़ा है इस ये मैं बोलूँगा कि आप लोग सेल से कपड़े सोच समझ कर लें क्योंकि मैंने बेडशीट ली इसका मेरा बहुत बुरा अनुभव रहा है